हेलो हँ कि सब सबजी बेचै छिए अल्लू कोना दै छिए कि दर बोरी दै छिए

किछु कम करू तीस टका देबै भिन्डी चालिस टकै

बीस दै देबै बढ़िआँ बढ़िआँ सबजी बीस टके बैगन कोना देबै बैगन कि दर किलो छै सबकिछु चालिसे छै

आओर किछु कम करिऔ सबकिछुमे तब ने सबजी खाएल जएतै नहि तऽ सबजी खाएल जएतै कोना के खएतै किनिके अतना महगा महगा सबजी छै तैओ किछु कम करू किसान छिए अहाँ दोकनदार छिए हम गाहक छिए कम करू

हँ मोटभरा लेना छै पाँच किलो दस किलो पनरहो किलो लेना छै लेना छै ठिके छै जै रहल छिए आदमीसभ चारि पाँच टा गाहकसभ छै जै रहल छिए लैके

करैला चठैल हँ ठिके छै आबि रहल छै आबि रहल छै अभी यहाँ सब सबजी अथी सबकिछु रेट भरने रहिऔ ठीक छै पहुँचि रहल छी ठीक छै